हँ हमरासबके स्वास्थ बीमा भारत सरकारके तरफसँ स्वास्थ बीमा बनल छै आओर कार्ड भी बनल छै लेकिन अभी हमसब कोइ भी उपलब्ध नहि कैले छियै लेकिन समय पड़लापर उपलब्ध करबै एखन तक स्वास्थ बीमा कार्डके उपलब्ध नहि कयले छियै ने कैले छियै आओर समय पड़लापर करबै